सहरसा जिलाके लोक जे छै से विभिन्न प्रकारके बेवसाइ करै छथिन एहिमे जे छै से बेवसाइमे जेना बहुत ही सरकारी संस्थानमे अपन बहुत तरहके बेवसाइ ढेर सारा अथी छै कृषिमे जाहिसँ कि जिलाके सहयोग मिलै छै एहिठाम बहुत बढ़िआँ कृषिके साधन छै जकर यूज कऽ कऽ सहरसा जिलाके बहुत बढ़िआँ योगदान